नमस्ते नमस्ते भाड़ा है पचास रुपया कहाँ लाना है ठीक है पचास रुपया लगेगा नए पूल पे नए पूल पे हाँ कौन है पहुँचा देंगे न तो पचास रुपया भाड़ा लगेंगे पचास रुपया लगेंगे नहीं कुछ कम कर देगा पहुँचा देगा वो इतना दूर है न इतना लगेगा हम वहाँ छोड़ देंगे न हम्म जाएँगे ठीक है ठीक है बैठो तुम छोड़ देंगे हाँ ठीक है हम छोड़ देंगे वहाँ पर

तेल भी महंगा है ना महंगा है महंगा है ना वो गाड़ी गाड़ी का तेल बहुत महंगा हो गया है इसलिए पचास रुपए लेती हूँ फिर पहुँचा देती हूँ हम्म पहुँचा देंगे हम बैठो छोड़ देंगे दस बीस और दे देना छोड़ देंगे हम हाँ छोड़ देंगे आओ बैठो छोड़ देंगे न और कम का हो जाएगा चलो बैठो पहले तो इतना ज़्यादा अपने यहाँ इतना लंबा सफर है तो इतना पचास रुपए ले रहा है तो बड़े देर ले रहा पचास रुपया ले रहा हूँ हाँ पचास ली थीं यही रुपया ले रहा हूँ तो दस बीस और बढ़ा देंगे नहीं देंगे आप छोड़ देंगे नैनी तक ठीक है यहाँ से राम नगर तक का लग जाता है न पचास रुपया तो चार सौ रुपए यहाँ से नाम राम तक जाएँगे तो पचास रुपया लग जाएगा नहीं वैसे तो दस बीस का खेल है रिजर्व करके जाएँगे तो पचास रुपया सौ रुपया में जाएगा जब नहीं चलो मेरे गाड़ी में चलो बैठो मैं छोड़ देंगे नहीं नहीं बेकार में नहीं गारेंटी के साथ पहुँचाएँगे ठीक है आओ बैठो हम्म ठीक है